म्हाका रांदपाक आवटडा पूण खूब वेळ रांदच्या कुडींत घालोवपाक आवडना हांव सदांच सुटसुटीत सोंपी भलायकेक बऱ्यो अश्योच रेसिपी करता पूण एक खेप हांवें चिज केक करपाचें थारायलें व्हिडियो पळयलो तेन्ना ती रेसिपी सामकी सोंपी दिसली हांवें सगळें जिन्नस घेवन ही केक करपाक घेतली जाल्यार ही केक जायना आसतना चिज भाकरी कशी जाली केक करपाक वेळ लागलोच सगळ्यो वस्तूय इबाड जाल्यो आनी केकूय फाव तशी जावना